साड्ढे इत्थै बड़े पड़ोसी रौंह्दे पर जेह्ड़े पंज पड़ोसी न ओह् ऐ राम आरती सोनू गुड़िया ते अन्नू एह् जेहड़े पड़ोसी न एह् साड्ढे बड़े कोलै दे न